ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت كار اور لیڈرس مشہور ہیں جن میں سے كچھ كو میں جانتا ہوں مثلاً رتن ٹاٹا اور امبانی وغیرہ ان كی وجہ سے ہندوستان میں بہت سی تبدیلی آئی ہیں جیسے كہ ٹیكنالوجی كی فراہمی تجارت كی بہتری اور شعبوں كی توسیع وغیرہ ان كی كاركردگی سے ملک كی معیشت میں بڑی بہتری آئی ہے اور عوام كی زندگیوں میں بہتری محسوس كی ہے مثال كے طور پر امبانی نے اپنی جیو سم كے ذریعے انٹرنیٹ كو عام لوگوں تک پہنچایا اور وافر مقدار میں پہنچایا اور فری پہنچایا اس كے علاہ رتن ٹاٹا ہندوستان كے اہم تاجر اور صنعت كار ہیں جنہوں نے ٹاٹا گروپ كی بنیاد ركھی اور اسے مختلف شعبوں میں پھیلایا ان كی كاركردگی سے ہندوستان كی صنعتی ترقی میں بہت بڑا حصہ ہے خاص طور پر ٹیلیكمیونیكیشن كا اس كے علاوہ كچھ لیڈروں نے بھی ٹیكنالوجی كو ترقی دینے میں بہت اہم رول ادا كیا ہے